جی ہاں میں اپنے فارغ وقت میں نمازیں پڑھتا ہوں اور قرآن شریف پڑھتا ہوں اور میں بھائی بہنوں کے پاس بھی جا کے وقت گزارتا ہوں اور اپنے دوست احباب کے پاس بھی جاتا ہوں وہاں پے وقت گزارتا ہوں اور جو ہے سو مجھے کتابیں بھی پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور قرآن شریف پڑھنا بھی بہت زیادہ پسند ہے میرے کو قرآن پڑھتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ اور اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنا اور دل کو سکون آتا ہے قرآن پڑھنے سے اور ہر چیز مل جاتی ہے قرآن شریف پڑھنے سے کیوںکہ بہت اچھا لگتا ہے اور نمازوں کو بھی جاتا ہوں میں اور مسجد میں سب سے ملتا ہوں سب سے ملاقات کرتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ ملنے میں اور دوستوں کے ساتھ بھی گھومتا پھرتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے فارغ وقت میں ایسے وغیرہ وغیرہ